वैसे तो मैं सभी खाना सही से खा लेता हूँ और परन्तु पर मेरा जो पसंदीदा व्यंजन है वह है राजमा चावल मे उसे बड़े शौक़ से खाता हूँ वह मुझे बहुत अच्छ लगता है क्योंकि जो राजमा को जब आपन चवल के साथ अगर अपन मिला के खाते हैं तो उस में बहुत स्वाद होता है और यह मेरे को इतना पसन्द इसलिए है क्योंकि जब बचपन में जब जो हमारी मम्मी हैं जब वो बनाती थी राजमा चावल को तब जब हम उसको खाते थे तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता था अभी भी वैसे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है परंतु अब जब हम उसको अपने हाथों से जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो वह और स्वादिष्ट लगती है तो हम इसी प्रकार इसी प्रकार मैं और मेरे जो भाई बहन हैं हम सब मिल बाँट करके जो राजमा चावल है वह बना कर जो खा खाते हैं तो वह बहुत स्वादिष्ट लगता है इसी तरह ही हमारा जो मेरा जो पसंदीदा जो मेरा व्यंजन है वह राजमा चावल है